दिक्खो अस केह् गल्ल सनां तुसेंगी अस ग्राईं लोग होनें ते जिसलै असेंगी कुतै अग्गैं पिच्छें बड़े दिनैं आस्तै जाना पवा मन्नो कि कुदै जात्तरा अमरनाथें दियां जा ने जां कुदै बुड्डे अमर नाथें जन्ने जां कुदै अग्गैं पिच्छें कुसै रिस्तेदारैं दा ब्याह् जुड़ै ते फ्ही असैं जाना पौंदा ते ऐसी कोई गल्ल नी ऐ एह् शैह्री लोकें आह्गर थोड़े होंदे ताएं चाचे कोल कोल ते कन्नै अग्गैं पिच्छें म्ह्ल्लेदार बी बड़ी मदद करदे मतलव सारी देख रेख करी लैंदे पिच्छमां दा ओह् जंदे जिसलै अस बी करदे ते जिसलै अस जन्ने ते ओह् बी करदे ते ते बाकी कम्मे आह्लियां बी कुदै बेल्लै साढ़ै आंदियां ओह् बी साढ़ी बड़ी मदद करदी जिसलै जिसलै जाना होऐ ते अक्खी ओड़दी बीरजी जिसलै तुसैं जाना होग मिगी सनाई ओड़ना में सारे बूह्टें गी पानी दिंदी सवेरे शाम्मी कुदै बेल्लै कुदै इयां कोई सब्जियां गै लाई दियां होन ते उंदा गोड्डी शोड्डी बी करदी देख रेख बी घऱे दी राक्खी बी इयां शैल करियै करी ओड़दी ते बाकी मह्ल्ले बिच्च रौह्नें रसदे बसदे म्ह्ल्ले बिच्च ते बाकी कोई ऐसी गल्ल नी ऐ इत्थें ना कोई चोर चकारी होंदी ते ना कोई गल्ल होंदी अपने बूह्टे बी सैल करियै दिक्खी सकदे अस ते ना मतलव कोई माल शाल दी बी राक्खी करदे ओग् ते डंगर मतलव बूह्टे नी खाबही ओड़न साढ़े ते पूरे ओह् इयां दिखदे उनेंगी के बूह्टे साढ़े जेह्के बचे दे रौह्न ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि सारे रली मिलियै रौंह्दे ते जिसलै ओह् जंदे कुसै ते अस बी करने ते फ्ही होंदा गै ऐ दिक्खो एह् चीज दोनो साईड दा होनी चाही दी ओह् बी करदे ते अस बी करदे अगर कोई दूूआ नेईं करै ते अस बी नी करदे ते एह् गल्ल होंदी ऐ ते ऐसी कोई गल्ल नी ऐ ग्राईं लोग जेह्के इक दूए दी बड़ी मदद करदे न